हमरा क्षेत्रमे कृषि सन्साधनके लेल सबसे अच्छा उपयोगमे कएल जाइ छै जैसे पोखरि पोखरिमे जे छै मछली पालन करै छै ओहि से भी व्यवसाय बढ़ा सकइ छी व्यवसाय कर सकइ छी जैसे कि मछली पालन करके बाजारमे ले जाके मछली बेचतै

छओ महीनामे हो जाइ छै ओकरा बाद ओकरा ले गेलक बाजारमे किलोके भाव से बेचलक ओहने व्यवसायमे जादा फायदा होइ छै एकरा अलावा हम मखानाके खेती करै छी पोखरिमे जैसे मखाना भी रोपै छी सालमे मखाना निकालली मखाना तैयार करके पैकेट बनाके बेचली या ऐसे ही किलोके भाव बेचली तऽ ई सबमे फायदा होइ छै व्यवसायके लेल सबसे बढ़िआँ फायदा हइ पोखरिके लेल मछली आओर ई की कहै छै मखाना हमरा बिहारमे सबसे जादा इहे सब होइ छै मखानाके खेती मधुबनीमे जैसे दरभङ्गामे ई सबमे मखाना जादा होइ छै सीतोमढ़ीमे अब देखै छी कि मछली पोखरि सब कऽ के मछली पालन करइ छै चौड़ भी हइ चौड़मे जे छै से धान गेहूॅं मकइ ई सब करै छै पहले तऽ सबकिछु देखैत रहलिऐ कि खेत खेतमे मरुआ रोप दैत रहलैए मरुआके मतलब आटा बिकाइत रहलैए अभी देखै छी गन्ना रोपै छै ऊखो रोप दै छै ऊखो बिकाइत रहलैए ऊखो अभी देखै छी बहुत कम हो गेलैए ऊखके खेती अभी सबसे जादा धान हो गेलै गहूॅंम भए गेलै ऊखमे बड़ फायदा रहलैए ऊख जे होइत रहलैए तऽ ऊखमे रहलैए कि एक बीघा ऊख कैलक एक सालमे दू बेर ऊख हो जाइत रहलैए एकेगो एक बेर रोपलक तऽ सालमे दू बेर कटैलक ऊख ओहि पौधा पर तऽ ऊख से भी ओहि से भी व्यवसाय बढ़ैत रहलै धान गेहूॅं से भी व्यवसाय होइ छै मकइके खेती होइत रहलैए मकइ से भी ओहे होइत रहलैए मकइ कोइ भुट्टा खाए ला ले गेलक खरीदके कोइ अपन ऐसे ही दाना बेच लेलक कोइ ओकर आटा बेचलक एहि सबसँ व्यवसाय बढ़ैत रहलैए